मां अॻे हफ़्ते मिंत्रा तां हिकु कुर्ती घुराई हुई मूंखे हूअ ॾाढी पसंदि आई जाम पाइण खां पोइ जाम वणंदड़ हुई ॾाढी सुठी पई लॻे जॾहिं महिल मां ॿाहिरि पाइ वयमि तॾहिं महिल सभु पुछनि पिया किथां वरिती अथी घणे वरिती अथई हुननि खे बि जाम वणी सभिनी खे ॾाढी पसंदि आई हूअ कुर्ती हुन कुर्तीअ जो जेको रंग आहे हूअ बि ॾाढो प्यारो आहे ॾाढो वणंदड़ कलर बि ॾाढो सुठी अथसि हुन जो